جی ہاں عمر رسیدہ وہ افراد ہیں جیسے کبڈی تو نہیں کھیل سکتے ہیں کھیل تو کوئی بھی نہیں کھیل سکتے جس میں ان کا تھکن ہوتا ہے تھکن اس لیے اس میں کھیلنے سے دوڑنے سے تھکن ہونے لگتا ہے کھیل وہ کھیلتے ہیں جیسے لوڈو تاش وغیرہ یہ سب کھیلتے ہیں باقی جو کھیل ہوتے ہیں اس میں جا کر بیٹھ کے دیکھتے ہیں کشتی ہوگیا کبڈی ہوگیا یہ سب کھیل میں جا کر بیٹھ کر دیکھتے ہیں کھیلنے والی بات ہے کھیل کھیل میں لوڈو ہوگیا تاش ہوگیا گیم ہوگیا یہ سب میں کھیل لیتے ہیں عمر رسیدہ لوگ جو ہوتے ہیں اس میں کھیل کھیل بیٹھ کر دیکھتے ہیں تاکہ تھکن نہ ہو بیٹھ کے ہی دیکھنے میں فائدہ ہوتا ہے اپنا بیٹھا رہتا ہے دیکھتے رہتے ہیں کھیل کیسے کھیلتے ہیں جوان لوگ دیکھتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے دیکھتے دیکھتے رہتے ہیں اور کھیلنے کا من ہوتا ہے تو لوڈو کھیل لیتے ہیں تاش کھیل لیتے ہیں عمر رسیدہ لوگ تو ایسے ہی کرتے ہیں جوان بچے کھیلتے ہیں وہاں بیٹھ کر دیکھ لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں اپنے کھیلنے کا من ہوتا ہے تو اپنے بیٹھ خود کھیل لیتے ہیں لوڈو ہوگیا تاش ہوگیا کھیلتے رہتے ہیں ٹائم پاس ہو جاتا ہے ان کا بھی عمر رسیدہ میں بیٹھ کر دیکھتے رہتے ہیں کھیل میں ویسے بھی کھیل ہو ایک عمر رسیدہ کے لیے